दिक्खो म्हाराज डोगरी जेह्की ऐ साढ़ी अपनी आन शान ऐ सबकुछ डोगरी अपनी पंछान ऐ अस चाह्न्ने कि डोगरी बड़ी अग्गै जा एह् अग्गै डोगरी साढ़ी इंया जानी ऐ जेल्लै पैह्लें अस स्कूल पढ़दे हे डोगरी दियां कताबां होंदियां हियां पढ़ांदे हे टीचर बी डोगरी च होंदे हे सबकुछ होंदा हा अज्जकल जियां जियां टैम अग्गें जा दा कोई स्कूल डोगरी दियां कताबां निं कोई कक्ख निं कोई टीचर डोगरी निं जित्थें दिक्खो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश दा केह् मिनिंग होइया इंग्लिश होइया अपना अंगरेंजें दा राज इंग्लिश इंग्लिश बी पढ़ाओ अस निं आखदे नेईं पढ़ाओ हिंदी भाशा इंया साढ़ी डोगरी बी भाशा होनी चाहिदी हर इक स्कूलै च डोगरी कताब होनी चाहिदी टीचर बी होने चाहिदे एह् डोगरी साढ़ी भाशा अग्गें कि'यां जानी ऐ एह् इं'या जानी कि डोगरी अस जित्थें इंगलिश यूज़ करदे जां कुछ करदे अपनी डोगरी बोलो हर इक्क स्टाम्प पर डोगरी होनी चाहिदी जियां अपने दिल्ली जाओ पंजाब जाओ उत्थै पंजाबी भाशा नै पंजाबी लिखी दी होंदी पंजाबी दियां गल्लां लिखी दियां होंदियां सबकुछ लिखे दा होंदा इंया बाहर जाओ सबकुछ उंदी भाशा नै लिखे दा होंदा इक साईड उंदी भाशा होंदी इक्क साईड इंगलिश होंदी इंया अस चाह्न्ने की इक साईड इंगलिश होऐ इक्क साईड डोगरी च लिखे दा होऐ सबकुछ बाद हिंदी लिखो लिखे दा डोगरी च होऐ हर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट कुदै बी होऐ इद्धर साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ सबकुछ डोगरी च होना चाहिदा ऐ एह् इं'या बोलनी लोकें डोगरी इंया डोगरी कि'यां बोलनी डोगरी नेईं कताबां नेईं किश नी सबकुछ इंगलिश च गै चला दा बस्सें जियां कोई पैराफुट्ट होऐ उत्थें बी ड़ोगरी होनी चाहिदी हर इक्क जगह डोगरी च लिखना चाहिदा एह् फलानी जगह एह् एहकी जगह एह् डोगरी इंया होनी अग्गै जि'यां अपना बस्स स्टैंड चली जाओ मेटाडोर स्टैंड ते उत्थै बोर्ड होंदे शिड़कें बोर्ड होंदे उत्थै बी डोगरी च लिखना चाहिदा कि भई की एह् फलानी जगह एह् एह्की जगह कोई बी औंदा जंदा लोक इयै पढ़ग याद रौह्नी की भई डोगरी ऐ अपनी एह् स्टेशन होइया स्टेशन दी लौसमेंट होंदी हिंदी च उत्थै डोगरी च होनी चाहिदी लौसमेंट जि'यां जम्मू स्टेशन होइया कटरा स्टेशन होइया उधमपुर स्टेशन होइया एह् डोगरी चें बोलगे लोकें गी पता लग्गग कि आं भई एह् डोगरी ऐ इंया डोगरी अपनी जागृत होनी इंया निं होनी होर हर चाह्नें की टीचर बी डोगरी च लग्गन डोगरी बोलन ओह् कताबां बी डोगरी ई औन अस इंगलिश च बी जियां इंगलिश दे टीचर होंदे हिंदी दे होंदे मैथ दे होंदे इंया डोगरी दा बी टीचर होऐ हर इक्क स्कूलें च भई इंया डोगरी साढ़ी जागृत रौह्नी